हाँ जी मैम बोलिए जी मैम बोलिए जी मैम योअर राइट एक्चुअली वो घर पर पढ़ाई नहीं करता है मैंने उसे बहुत बार डाँटा भी है कि आप पढ़ा करो अच्छा मैम आपने मुझे कॉल कर लिया कि है ना आपने बता दिया क्योंकि वो मुझे घर पर आ कर ग़लत बताता है जी जी जी मैम मैं इस्कूल भी आने वाली थी मैं बीच में आने वाली थी आप से बात करने भी आने वाली थी लेकिन एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ऑफिस वर्क रह गया था इस कारण मैं आ नहीं पाई थी लेकिन मैं इसको ध्यान तो दे रही हूँ लेकिन वो मुझे घर पर आ कर झूठ बोल देता है कि आपने ऐसे मतलब ग़लत ना आप मेरे ज़्यादा मार्क्स आए है लेकिन मैं चेक नहीं कर पाती एक्चुअली वो मतलब थोड़ा सा बदमाश है आप जानते हैं

जी जी जी जी मैं आप सही कह रहे हैं आगे से हम और ध्यान देंगे उस पे ऐसे तो हम दे रहे थे लेकिन आगे से और ध्यान देंगे और उसके लिए बुक वग़ैरह किताबें वग़ैरह देखा करूँगी मैं कि कैसे क्या उसका रिज़ल्ट क्या रहा है उसका आगे से क्या पूरा ध्यान दूंगी मैं उस पे और अगर ज़्यादा इस्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा पैरेंट्स को बनना ही पढ़ता है तभी बच्चे सुधरेंगे जी मैम जी आप अपना नंबर दे दीजिएगा मैं मैं आप से मिलने आया करूँगी और आप ठीक है मैम आप मुझे बता दीजिएगा मैं आप से मिलने आऊँगी और आप मुझे पूरी डिटेल दे दीजिएगा ओके मैम डी आप पूरी डिटेल दे दिया करें मैं आपको कितने नंबर आए उसके कैसे टेस्ट में आए जिससे मैं उसको बताया करूँगी अच्छे से